जय झूलेलाल मुंहिंजे घरु में लाइब्रेरी त कोन आहे पर आसे पासे में घरु जे उते बि लाइब्रेरी कोन आहे पर लाइब्रेरी ई टाइप जी मां हिकु सुठो ड्रॉवर ठाहियो आहे बुक्स जे लाइ जेको इयो लाइब्रेरीअ जो ई कमु कंदो आहे उन ड्रॉर खे मां तमामु सुठे नमूने सजाए रखियो आहे ऐं उनमें लाइब्रेरीअ में मुंहिंजे पसंदि जा सभु क़िताबु आहिनि उनमें सभिनी खां प्यारा सिंधी भाषा जा क़िताबु आहिनि ऐं हिंदी भाषा जा क़िताबु आहिनि मां हीअ पढ़ण ॾाढा पसंदि कंदी आहियां छो जो सिंधी मुंहिंजी प्यारी भाषा आहे ऐं हिंदीअ में बि मां क़िताबु पढ़ंदी आहियां काफ़ी क़िताबु आहिनि हेल्थ ते अपने माइंड ते पंहिंजे मन खे कीअं इयो कजे सभु क़िताबनि खे मां तमामु सुठे नमूने संभाले रखंदी आहियां छो जो कॾहिं बि असांजी मूड ख़राबु थिए त हिकु ईअ क़िताब ई असांजो सहारो थींदा आहिनि उन्हनि खे असां पढ़ी करे पंहिंजे मन खे चेंज करे सघंदा आहियूं पंहिंजे चिंता खे दूर कंदा आहियूं छो जो उन क़िताबनि जे रस्ते असांखे पंहिंजी त ॼाण मिली वेंदी आहे पंहिंजो ज़वाबु मिली वेंदो आहे त हुन वातावरणु में असां पंहिंजो पाण खे चेंज कंदा आहियूं अंतर इहो आहे त जॾहिं क़िताबु पढ़ूं था त असांजे क़िताबु पढ़ण सां असांजे दीमाग़ु में उहे ॻाल्हियूं वेहनि थियूं पर अॼुकल्ह जे ज़माने में मोबाइल यूस करण सां हितां मोबाइल में ॾिठो ॿिए पासा दीमाग़ु मां निकिरी वियो इन करे घर में हिकु नंढी लाइब्रेरी हुजण ज़रूरी आहे मुंहिंजे घरु में त तमामु सुठी लाइब्रेरी आहे जंहिंखे मां संभाले क़िताबनि खे यूस कंदी आहियां उन्हनि खे संभाले करे रखंदी आहियां ऐं पढ़ंदी आहियां जय झूलेलाल